हेलो अलका होटल हम सुखपुरसंँ बजए छी वार्ड नम्बर एक से कुंदन कुमार झा हम जे अहाँकेँ एप पर ऑनलाइन डेलीवरी करवेलहुँ रहऽ ओ खाना हमरा से भेटल हँ नहि लेकिन हमरा एप पर देखाबैए जे अहाँकेँ खाना भेट गेल अछि हमसब सपरिवार भूखल बैठल छी एकर जल्दीसंँ जल्दी जे होइए एकर निदान करूँ